सार्क टेंक इंडिया एक भारतीय टी वी रियलिटी शो है जो अमेरिका शो शार्क टेंक की भारतीय फ्रेंचाइज़ी है इसमें भारत के नए नए उद्यमी अपने बिजनेस के लिए फंडिंग पाने के लिए आते हैं यह मौजूद बतौर जज बड़े बड़े बिजनेस मैन के फाउंडर एंड सी ई ओ इन उद्यमीयों के बिजनेस के बारे में जानकारी लेकर अपनी पसंद के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं सार्क टेंक में रियलिटी शो दिखाए जाते हैं इसमें डांस गाने परफार्मेंस कुइज़ और कई जीवन से संबंधित स्टोरियाँ इनके ऊपर आधारित होता है यह युवाओं के लिए रोजगार शुरू करने का अच्छा प्रेरक है बहुत से युवा आज अपना खुद का उद्योग शुरू कर सकते हैं और उद्योग के माध्यम से अच्छी आर्थिक स्थति प्राप्त करते हैं और देश में कई लोगों ने अपना इस टी वी चैनल के माध्यम से नाम भी रोशन किया है